हाँ मैं अक्सर कई यात्रा करता हूँ जैसे मुझे गाना गाना रहता है तो मैं स्टूडियो पर जाता हूँ तो वहाँ गाना गाता हूँ वहाँ रिकॉर्डिंग करवाता हूँ उसके बाद फिर मुझे जैसे पटना जाना रहता है वहाँ पर जैसे कोई शो वगैरह हो गया तो उसको करना रहता है और जैसे शादी ब्याह में मुझे देवी गीत गाना गाना रहता है और सारा भजन गाना रहता है लोगों को खुश करना होता है सबको प्रभावित करना रहता है और उसके बाद मुझे बहुत सारा मतलब हर जगह घूमने घूमना रहता है अपना काम करना होता है तो मुझे जैसे और कहीं जगह मुझे जाना रहता हैं तो जैसे वहाँ भी जाते हैं अपना गाना रिकॉर्डिंग करवाने सारा काम करते हैं तो बहुत सारा मुझे हर चीज़ करना पड़ता है तो इन सब चीज को अपना सब मैनेज करके अपने अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी हर काम पूरा करना पड़ता है